हाँ ये सही है कि राजनीति बड़े लोग राजनीति में धर्म के नाम का फ़ायदा उठाते हैं वह लोग करते क्या हैं कि हिंदू मुस्लिम दो धर्म हैं इसमें लड़ाई पैदा करते हैं बुरा करते हैं इसके कारण हिंदू अच्छा अच्छा दोनों भाई भाई लोग हैं दोनों हिंदू मुस्लिम लेकिन वह लोग हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग साइड कर देते हैं बीच में लाइन खड़ी कर देते हैं ताकि हिंदू अलग हों और मुस्लिम अलग हों अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक होएँगे दोनों भाई तो बहुत बड़ी जंग जीती है जा सकती है और उसमें राजनैतिक फेर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर अलग अलग क्यों किया जाता है क्योंकि राजनीति में बड़े लोग फ़ायदा उठा सकें वह वोट के कारण बोल देते हैं हिंदू से भोट ले लेते हैं या फिर मुसलमान के भोट ले लेते हैं ऐसे ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हिंदू ख़राब है मुसलमान को फिर मुसलमान को बोलते हैं कि हि हिंदू ख़राब हैं मुसलमान को बोलते हैं हिंदू को बोलते हैं मुस्लिम ख़राब हैं ऐसा बोलते हैं ऐसा मतलब नहीं बोलना चाहिए वह लोग को फ़ायदा उठाते हैं इसी लिए धर्म का ऐसा फ़ायदा उठाया जाता है इसी लिए हम लोग को धर्म को बचाना चाहिए और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई को एक साथ होना चाहिए ताकि कोई फ़ायदा नहीं उठाए और इंडिया बहुत अच्छा देश बन जाए सारे लोग अगर एक ही साथ रहेंगे तो कितना बड़ा इंडिया हो जाएगा